हलो हलो हलो क्या मेरी बात संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर से हो रही है डॉक्टर साब मैं वही पेसेन्ट हूँ जो कल आपको दिखाया था ना मैंने हाँ तो जो अपने मेडिसिन मुझे लिख कर दी थी और फिर बोला था कि ये ले लेना मैंने वो मेडिसिन ली पर मुझे उससे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा जी डॉक्टर मैंने बिल्कुल टाइम से ली थी मेडिसिन और आपने जैसे जैसे मुझे रुल्स बताए थे मैंने वैसे के वैसे सब को अपनाया पर मे मुझे उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ जी मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि मैं दवाई को बढ़ा दूँ जी डॉक्टर इसके साथ ही मुझे बताओ कि मुझे अगली बार कब आना पड़ेगा चेकअप के लिए पाँच दिन बाद जी डॉक्टर और डॉक्टर साहब वो जो आपने मुझे फ़ाइल बताई थी जो मेरी फ़ाइल बन रही है आपके पास इलाज़ की क्या वो मुझे लेकर आना पड़ेगा हर बार जी डॉक्टर जी डॉक्टर तो आप कल कितने बजे तक फ़्री हो जाओंगे डॉक्टर आप दो बजे मुझे हॉस्पिटल में मिल जाओगे जी ठीक है मैं कल आपसे मिलने आती हूँ जी डॉक्टर ठीक है धन्यवाद